पशुपालनके तऽ बहुत आन तरीका अइ अहाँके जेनाकि अहाँ पहले तऽ घास तास भी खिलाइए दै छिए अपनासब ओकरा सब ओकर बाद जे छै अहाँके पशुके खिलाबैलए अहाँ मकइके ओ कुन्नी काटिके देल जाइ छै ओकर बाद सोयाबीन भी दै छै लोक प्रोटीनलए आओर ओना मार्केटमे एकटा ई आबैए ओ अहाँके पशुआहार सेहो लोक दै छै ओकरामे आओर एकटा अहाँसबके जानैत हेबै जे खल्ली होइ छै मकइके साथ साथ अहाँके ई मिलै छै की कहबै ओकरा खल्ली खल्ली जे छै तोरीके बनै छै खल्ली ओ बहुत ही नीक चीज छै ओ खल्ली अगर अहाँ मकइमे दै छिए मतलब गायसबके खुआबै छिए दूधो बेसी बढ़िआँ दै छै आओर बहुत तरहसँ नीको होइ छै ओ लोक सबके लिए भी अच्छा मानल जाइ छै ओ खल्लीके खिलाबैसँ आओर बहुत आदमी बहुत बाहरसँ भी आनै छै लोकसब खुआबै छै ओकरा सबके खुआएल तुआएल गेल ताकि खर पशु ह्रष्ट पुष्ट रहए कोनो रोग तोग नहि हुअए ओकरा घास तास काटिके दै छिए आओर आओर खानपानमे जे छै जेनाकि देखिऔ खानपानमे बताइए देलहुँ अहाँके की घाससब दै छिए मकइके खल्ली दै छिए ओकर बाद फेर मकइके खल्ली देबैके बाद ई दऽ सकै छिए जेनाकि बतेलहुँ जे खल्ली खल्ली जब आटा खल्लीसब सानिके जब भुस्सामे देलहुँ तऽ फेर ओ खा लै छै तुरन्ते ओकरा खाइ सबमे दिक्कत नहि केलक तुरन्ते खाइमे इएहसब चीज छै आओर किछु नहि छै